دیہی اور شہری علاقوں کے صحت کی دیکھ بھال کےشعبے درمیان بہت سے اختلافات ہیں دیہی علاقوں میں طبی پیشاوروں کی کمی ہے اسپتال اور دیگر طبی مراکز کم ہیں اور صحت کی دیکھ بھال مہنگی ہے اس کے نتیجے میں دیہی باشندے اچھی صحت کی دیکھ بھال تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں دیکھی دیہی علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کے مسائل میں بہت سی چیزیں شامل ہیں جیسے طبی پیشاوروں کی کمی ہسپتال اور دیگر طبی مراکز کی کمی صحت کی دیکھ بھال مہنگی دیہی علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کئی اقدامات کئے جا سکتے ہیں جیسے دیہی علاقوں میں ڈاکٹروں اور دیگر ایل ایل ہیلتھ کیئر ورکروں کو راغب کرنے کے لئے انعامات دیہی باشندوں کے لئے صحت کی دیکھ بھال کی قیمتوں کو کم کرنے کے لئے حکومتی فوائد فراہم کریں